دہلی میں اب کاروبار پہلے جیسے نہیں رہے ہیں اب لوگوں نے اپنی الگ الگ فیکٹریاں الگ الگ دکانوں کو میں تکنیک کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اب لوگ نئی نئی مشینیں لے کے آ گئے ہیں نئے نئے طریقے لے کر آ گئے ہیں جس سے کہ کم سمے میں زیادہ کام ہو رہا ہے ہر چیز کو بنانے کی ایک الگ مشین آ گئی ہے ہر چیز کو سمجھنے کے نیے الگ ایک کمپیوٹر سسٹم آ گیا ہے ہر چیز میں ایک کمپیوٹر الگ الگ طریقے کی کمپیوٹر یا تکنیکی چیزیں آ گئی ہیں جس سے کہ اب کام جو ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے اور کم سمے میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایک ایک ایک ایگزامپل کے لیے ڈی جی اے کی پہلے ایک پرنٹنگ ہوتی تھی تو اس میں کتنا سمے لگتا تھا الگ سے سیاہی بنائی جاتی تھی الگ سے ڈیزائن بنتا تھا اب ایک کمپیوٹرائز پرنٹ ہوتا ہے ایک منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے اس لیے لوگوں نے اب تکنیک کا استعمال کر کے اپنے کاروبار کو بدلنا شروع کر دیا ہے جس سے کہ زیادہ کم سمے میں زیادہ وہ چیزوں کو بنا سکیں اور مارکیٹ میں بیچ سکیں لوگوں کی بڑھتی تعداد سے اب مانگ بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے جوکہ ممکن نہیں ہے کہ بنا تکنیک اور بنا کسی ان ساری چیزوں کے ایک کم سمے میں بہتر چیزیں مہیا کرائی جا سکیں اس نیے لوگوں نے اب تک تکنیک کو بہت زور دینا شروع کر دیا ہے اپنے کاروباروں میں تکنیکیں لانی شروع کر دی ہیں الگ الگ شعبوں کے اندر اپنے الگ الگ چیزیں کمپیوٹرائز چیزیں انہوں نے بنانی شروع کر دی ہیں جس سے کہ کم سمے میں بہت بہتر کام اور زیادہ سے زیادہ کام ہو رہا ہے